आं रामदास भाऊ खंय तुमी पत्तोच ना तुमचो चवथ लागीं पावली नी नाल्ल काडपा जाय आसले

हय मात्शे बेगीन येयात कितें कितें काम आसता नी चवथीचें बी हय गेल तें खेपे तुमी मेळले ना म्हणू आनी एकट्या आपयल्लें तेणी सगळीं आडसरां काडून उडयल्यात

खूबशे आसतले पन्नाशे आसतले तुमचे कशें दिसा प्रमाणे काय माडा प्रमाणे घेता तुमी माडा प्रमाणे नी कितलें अशे शंबर पांच नाल्ल कमी जावपा शकना माड आसतले लांब आसा तें बरें जाले नी धाये वर्सां हय पूण तुमकां खबर आसतले आमगे तुमीच येवन काडटा नी पळय तुमका कसले मेळटा

हय हय जाता फुडल्या आयताराक दम सकाळचे येयात मागीर जेवण बी आमगेरूच केल्यार जाले आनी बाकी बरी नी सगलीं हय आसा नाल्ल आसा आनी माडाक हुंदिरूय लागला मात्शे तें निवळ बी करपा जाय बरें तर हय येया येया